हमारे पापा ने महान राजाराम जी के बारे में बताया था उनका जन्म अयोध्या में हुआ था उनकी तीन माएँ थी सुमित्रा केकयी कौशल्या थी जब वह राम का राम का विवाह हो गया तो उनकी माता कौशल्या ने उन्हें चौदह वर्ष के लिए वनवास भेज दिया चौदह वर्ष के लिए वनवास भेज दिया तब वह सीता के साथ चौदह वर्ष वनवास रहें जब एक बार एक बार एक एक राक्षस ने क्या कहते हैं श्री श्री राम का नाम लेकर चिल्ला रहा था तब तब वहीं पर सीता कुटीया में थी तो रावन ने राक्षस साधू का वेष बदलकर आया और सीता से भीक्षा मांगने मांगने लगा सीता सीता के देवर लक्ष्मण ने उसे लक्ष्मण रेखा खींच दिया था और वह भी वन में चले गए थे तो रावण ने साधू का वेष बनाकर सासु साधू का वेष बनाकर सिते सीता से भिक्षा मांगने भिक्षा मांगने लगा जब तक तब जाकर भिक्षा मांगने लगा तो सीता ने वहाँ से बोला की लो साधू बाबा उसने बोला की बेटा बाहर इस लकीर से बाहर बाहर आकर आकर मुझे भिक्षा दो तब सी उसने सी सीता को रेखा से बाहर बुलाकर उसने सीता का हरण कर दिया तो सीता को रावन ने अशोक वाटिका में ले गया तो लक्ष्मण और राम वन से आए तो सीते सीते कह कहकर पुकारने लगे तो सीता नहीं थी सीता ने सी रावण ने उसे रथ पर बैठाकर अशोक वाटिका ले गया सीते ने अपने गहें अपने आँचल में अपने गहने फाड़कर नीचे गिरा दिया तो तो तो एक एक उनके क्या कहते हैं वह सुन पाया तो उसे उसे राम के पास लेकर आए तो उसने देखा की सीता सीता सीता को रावण ने हर हर के लेकर चला गया है और इसी इसलिए क्या कहते की रावण रावण सीता को का हरण कर लिया सीता को कुछ दिनों तक अपनी लंका में रखा था तब लक्ष्मण लक्ष्मण सेना गई वहाँ वहाँ प जब श्री वहाँ पर जब हनुमान जी गए तो देखे सीता वहाँ पर बैठकर रो रही थी तब उन्हें सन्देश अपनी अंगूठी गिर अपनी अंगूठी अब लक्ष् राम की अंगूठी गिराकर उन्हें सीता उन्हें दिया की मैं आ गया हूँ तब लक्ष्मण राम लक्ष्मण जी गए सीता को अपनी पास लेकर आ गए